دوڑتے وقت میں میزک میں سننا پسند نہیں کرتا ہوں بلکہ دوڑتے سمے میری سوچ ہوتی ہے کہ میں فوجی میں بھرتی ہوں اور میری رفتار تیز ہو اور جس سے میں آگے چل کر کے کچھ ترقی حاصل کروں اور دوڑتے وقت بےحد میں سوچ میں تبدیلی بھی کرتا ہوں کہ جو کام مجھ سے نہ ہو سکے اس چیز کو بھی میں کرنے کی کوشش کروں اپنی دوڑ لگانے میں بےحد محنت کرتا ہوں کہ کسی طرح طرح ہماری جو ہے فوجی کے پوسٹ پہ نام آ جائے